टॅक्नोलॉजी ट्रॅक्टर्स ट्रॅक्टर्स म्हळ्यार आमगे शेतां मदी कामां येत तो आमी पयरू शेतां तें हें केल्लें ताका म्हणटा रोयपा पयलें करूंक जाय पडटां फोडूं जाय पडटां तें केलोलें ट्रॅक्टर्स घेवन मागीर मोबायल फोन सोदां जार जाताच फॅमिली लायफ फोन मारपा बी आतां मगे तितन बिततीन भायराय ताका बी उलोपा जाय जाता फोन आतां हंगा समज कितें काम हां फोनाचे फोन मात सांगपाचें आतां मुगे आतां समोज मगे मामी डॅडी बाजरान गेल्या म्हाका कितें जाय हांव फोन मात सांगतलो म्हाका हें जाय आसलें तें जाय आसो म्हू कित्या म्हाका कांयथिंग येली म्हणणी सांगपाो ना न्हू तेंगे गेलोलीं आसाय ऑलरेडी सांगो वातता येशेंशें यशेंशें म्हूण प्लास फॅमिली को उलयपा बी कोताय जातता फोन फोन इज अ ग्रेट थिंग भरपूर कामां येता तो